ہاں میں نے ایک گھڑی لی تھی اور جو كہ میر میرے كو پہلی بار میں ہی دیكھتے ہی بہت پسند آئی تھی اور سوناٹا كمپنی كی تھی وہ اور اُس كی وہ جو كوالٹی تھی نا واؤ الگ ہی پرسنلیٹی ہے اُس گھڑی كی كیوںكہ میرے كو وہ بہت پسند آئی اور میں نے اُس كو لے بھی لیا اُس كا پرائز كچھ تھا فائیو ہنڈریڈ كركے اور میں نے اپنے فرنیڈس كو دكھائی وہ بھی بہت جلیس سا فیل كر رہی تھی باقی گھڑی بہت پیاری تھی وہ اور اِس كی ایک ایک چیز بہت ہی اچھی تھی اور كسی بھی چیز میں كمی نہیں تھی اُس میں گھڑی میں جو بھی مطلب وہ ساری چیز تھی اُس میں اور اُس میں لائٹ بھی الگ طریقے كی لگی ہوئی تھی اور باقی جو اُس كی سائڈ چین ہوتی ہے وہ چین بھی بہت پیاری تھی لیدر كی تھی اور اچھی تھی گھڑی جو بھی تھی بس